जीअं की मूंखे भर्तु भरण बि सुठो लॻंदो आहे हुन में चादर में भर्तु भर अगरि उन में वाइट क्रीम कलर वाइट कलर ते चादरु हुजे अछे कलर जी चादर हुजे हुन में ॻाढ़े कलर जी बुनाई कजी वर्क कजे ॾाढी मस्तु लॻंदी आहे विहाणे जी तकियुनि जी कवर हुजनि अछे कलर जा कवर हुजनि हुन में ॻाढ़े कलर जो भर्तु भरियो वञे त ॾाढो मस्तु लॻंदो आहे शानदारु लॻंदो आहे जीअं कि पाण सिलाईअ में ड्रेस में कलर पाण चूंडियूं वञूं था त उन में मरून कलर बि ॾाढो मस्तु लॻंदो आहे मरून कलर हुजे त ॾाढी मस्तु लॻंदी आहे ड्रेस मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मरून कलर ऐं ॿियों पिच कलर बि ॾाढो सुहिणी लॻंदो आहे गुलाबी हुजे पिंक हुजे इहे ॾाढा सुहिणा कलर लॻंदा आहिनि पाण खे उहे वणंदा आहिनि